حیدر آباد کے اندر اپنے جو تقریبات منائی جاتی ہیں ثقافتی اور مذہبی جو ہے وہ تو عید ہے وہ بین الاقوامی بھی ہے اور بقرعید ہے یہ بھی بین الاقوامی ہے یہ بڑے زوروں شوروں سے منائے جاتے ہیں یہاں پر اور علاقائی طور پر یہاں پر ڈونال وغیرہ منایا جاتا ہے سنکرانتی وغیرہ منائی جاتی ہے اور جشن تو ہم پندرہ اگست اور چھبیس جنوری وغیرہ کا وہ الگ سے مناتے ہیں اور اس کے اندر خاص طور پر یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں یہاں پر کچھ کھٹا وغیرہ رہتا ہے اس کا یا کیری کا وہ بناتے ہیں شربت بونال وغیرہ کے موقعے پر سنکرانتی کے موقعے پر بونال وغیرہ پر خاص طور پر الگ کئی ڈشیز ہے تو مناتے ہیں اور ہم سیوئیاں وغیرہ ہے شیر خورما وغیرہ ہے یہ ہم جو انٹرنیشنل بین الاقوامی جو تہوار ہیں عید میں مناتے ہیں یا بقرعید میں قربانی وغیرہ منائی جاتی ہیں اور گوشت وغیرہ کھاتے ہیں یہ ہماری مطلب ثقافتی اور مذہبی تہواروں میں یہ منایا جاتا ہے اور رمضان ہے رمضان وغیرہ کے اندر خاص طور پر بہت سی چیزیں ہم بناتے ہیں کھاتے ہیں